हलो जी सर हाँ जी सर बोलिए टूर पे जाना था हाँ तो हमारे पास गाड़ी उपलब्ध है तो आपको कब जाना है पाँच तारीख में बारह लोग हैं हाँ तो पन्द्रह सौ रुपये डीजल के लगेंगे वहाँ तक जाने के और आपको अपना साधन खुद ही करना पड़ेगा हाँ हाँ और नहीं लेके आने की भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी आपको पूरा टूर करा के लेके हम वहाँ पे आप भी जाएँगे हरदा हाँ

और आपको कब कितनी तारीख को निकलना है पाँच तारीख को तो मेरे पास इस्कार्पियो है तो उससे चल देंगे कितने बजे निकलना है दस बजे और आने का कितने बजे का रहेगा वापस चलो ठीक है फिर हो जाएगा वैसा